आ डॉक्टर जोशी न्हय हा हा डॉक्टर एस गूड इवनींग रायट टायम टू कॉल न्ही सारको टायमार कॉल केला न्ही हय हय बिझी नाशिल्ले न्हू डॉक्टर डॉक्टर आयकपाक येता आवाज हय हय हय बिझी नाशिल्ले न्ही तुमी हय हय एक्चुली हांव तुमकां कॉल करपाक ट्राय करतालो तुमचो अपॉयणमॅण केन्ना मेळटलो काय म्हुणू विचारपाक कळें न्ही हय अपॉयणमॅण जाय आशिल्लो हय हय हय हय ना म्हणजे आमी फाटल्या फावटीं जेन्ना मम्मांक घेवन आयिल्लो पळय तेन्ना सेम प्रॉब्लम तुमकां सांगिल्लो हांव म्हाज्या पांयाचो इसू आसा म्हुणून म्हणजे जालात अशी गजाल की जिमान गेल्या उपरान आनी परत माई फुटबॉल खेळटना न्ही म्हाजो एंकल मात्सो स्प्रेन येता एंकलाक परत परत हय हय हय हय कळें सो किदें आता फुटबॉल खेळटना एक्चुली तें पयलीं हांव किरें वॉम आप बी करता हरशीं बट तरी सुद्दा तो म्हाका स्ट्रेन सो येता तो किद्याक तो कळना म्हाका कळें न्ही सो ताज्या वयल्यान म्हाका किदें म्हणजे तुमकां दाखोवपाक जाय आशिल्लो की कशें किदें केल्या बरें बँल्ट घालून दवरल्या बरें काय किदें का म्हुणून म्हण म्हळ्ळें तुमकां म्हळ्ळें एक विचारपूस करुया हय

आ ना म्हणजे जालें किदें की एकदां न्ही म्हजो पांय ट्विस्ट जाल्लो म्हणजे खेळटनाच ट्विस जालो पांय कळें आनी तो सामको म्हन्जे तो ईट वॉझ सिवियर पेन जालो आनी तेन्ना म्हाका तो उपरान माय मदीं जालो ना हांवें घरा येवन ताका तें मागीर आयडॅक्स लावन आयस बॅग आशिल्लें म्हणजे आयस बॅग नाशिल्लें म्हाका म्हाज्या फ्रँडान हें केलें की पयली आमी गरम उदकान पांय दवर म्हणटाल न्ही आमकां बरोबर सो तें कोणें सांगलें म्हाका की गरम उदकान दवरून नाका आयस बॅग लाय आनी आयस बॅगार तें म्हणजे थंड थंड आसुनी पांय म्हुणून माय थंड हें करतालो हांव आनी आयडॅक्स लावन नॉमली दवरतालो पण पेन आतां जवळ जवळ म्हाका स म्हयने जाले आसा कळें न्ही हय

ना एक्स्रे काडूं ना एक्चुली एक्स्रे हय हय घरा कडेन आमी हें केल्लें कळें न्ही बरोबर

बरोबर हय बरोबर हय आमकां एक्स्रे काडचो पडटलो दिसता न्ही

बरें ओके फाल्यां येता तर हांव क्रॅप बँडेज बरोबर सारकें हय ओके ओके ओके

हय ओके ओके दोतर ओके ओके ओके ओके बरें ओके थँक्यू दोतर हॅव अ गूड डे एस एस ओके बरें